जी हाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो हिन्दी भाषा है वह हमारी मातृभाषा है और जिस तरह से आज के टाइम पर लोगों ने हिन्दी भाषा को बहुत ही महत्व देना कम कर दिया है हर जगह किसी भी कम्पनी में किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हैं तो आपको हर जगह सिर्फ इंग्लिश की ही आपसे उम्मीद रखते हैं और आजकल जो बड़ी बड़ी पढ़ाई है वह भी सब इंग्लिश में ही की जाती हैं तो ऐसे में क्या है कि जो हिन्दी है हिन्दी भाषा है उसकी जो महत्वकांक्षाऍं हैं वह बहुत ज़्यादा कम होने लगी थी तो हिन्दी भाषा को मीडिया और शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त रूप से प्रयोग में लाया जाना चाहिए यह काफ़ी अवशक यह काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए और क्योंकि हिन्दी हमारी मातृभाषा है और इसको निरंतर प्रयोग में लाना हमारा कर्तव्य है और हिन्दी भाषा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है